मुंहिंजे शहर में मूंखे सभिनी खां वधीक उल्हासनगर जा स्वादिष्ट नाश्ता वणंदा आहिनि पहिरों डोली नाश्तो डोली नाश्ते जा दालि पकवान दालि समोसा दालि सेंडविच हुन खां पोइ ॿियो नाश्ते वारो आहे किशोर चाप हुनजा चाप छोला छोला पाव टियो आहे ऐवन पानी पुरी ऐवन पानी पुरी पानी पुरी सेव पुरी बटर पापड़ी चौथो आहे दयाल जो फलूदो दयाल वठ फलूदा पेस बादाम शेक अलॻि अलॻि जाम वैरायटियूं में मिलंदियूं आहिनि हुन खां पोइ इहा स्वादिष्ट नाश्ता उल्हासनगर जे अलावा किथे बि न मिलंदा आहिनि हिन करे मूंखे पंहिंजो शहर जाम वणंदो आहे